ہندوستان کے اندر میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہے کاروبار کریں اور کیا سرکار دیتی ہے یا نہ دیتی ہے سرکار سے ہم لون لے سکتے ہیں اور اس چیز کو ہم آگے بڑھائیں اور ہمیں بھی فائدہ ہونے چاہیے اور لوگوں کی فائدہ ہونا چاہیے اور کاروبار جو ہے کتنی چلنی چاہیے اور لوگ سوچتا ہے کہ جو ہے بینک سوچتی ہے کہ آگے سے آگے بڑھے اور کاروبار جو ہے چلتا رہے اور اچھی سے اچھی کام کرنے والے ہو اور ہر چیز جو ہے کام سے ہی ہوتا ہے چونکہ کام کرنے والے اور آدمی کام کے لیے سوچتا ہے اور اس کے لیے ہم اپنی طرف سے ہم بولنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے بینک سے ہم کہیں بینک سے بینکوں سے ہم بولیں کہ جو ہے بینک ہم لوگ جو ہے ساتھ دے اور سرکار کو یہ چاہے کہ جو ہے کام کے لیے آگے بڑھائیں اور اس کام کو انجام دیں اور ہر ایک انسان سوچتا ہے کہ جو ہے ہم آگے بڑھتے رہیں آگے بڑھتے رہیں بڑھتے رہیں دوسروں کو بھی ہم بتاتے رہیں کرتے رہیں چونکہ کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے نہیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اور اس چیز کو مانیں اور ہم لوگ آپ کا سہیوگ کریں گے اور اس کا شکر گزار ہوں اور دھنیہ واد